कहलहुँ गेमिङ्गके चलते जे छै बहुत मतलब दिक्कत होइत छै आइकाल्हि गेममे एते इंटरेस्ट राखऽ लागलै हँ छोटका बच्चा सब जे अहाँकेंँ जाहि टाइममे ओकर मतलब पढ़एके लाइनमे चढ़इए वाला टाइम होइ छै ओएह टाइममे एते मतलब इंटरेस्ट राखै छै गेमिङ्गमे जेकि ओ सहीसँ अपन कैरेक्टरके करियरके बारेमे शुरूसँ स्टार्टिंग करिए नहि पाबैत छै जाहि चलते आगाँ चलि कऽ जेना पहला दूसरा पांँचमा छठमा तक शुरू करए के टाइम रहै छै ओहि विद्यार्थीके ओहि टाइममे परिवारो वाला ओकरा जादा टेंशन नहि देलक कियाकि बच्चा छै बच्चा छै कहि कऽ निकालि देलक आ ओहए टाइममे जे छै गेम मोबाइल हे ई ओहिमे जादा इंटरेस्ट राखए छै जाहि चलते ओ आगाँ चलि कऽ ओकरा दशमा या प्लस टू बी ए एहि सबमे ज्यादा मतलब देखऽ पड़ै छै जे हमरा इंगलिश कमजोर यऽ या मैथ कमजोर यऽ हमरा हिन्दी कमजोर यऽ आब आदमीके जे चीज इंटरेस्ट हेतै ओएह चीज करतै तऽ ई चीज गलत भए जाइत छै